उतरप्रदेश में राजनितिक व्यवस्था जे लाइ पुलिस आहे सेना आहे खूफ़िया एजंसियूं आहे ऐं रक्षा जे मुद्दे जे लाइ निपट निपटण लाइ सुधार आहे मोचन आहे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा मानहानि मामला आहे